شوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں سے میرے خیال سے زیادہ بہتر پرنٹ میڈیا ہوتا ہے کیونکہ جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ سّچی ہوتی ہے بہت لوگوں سے گزر کے آتی ہے وہ خبر بہت لوگ اس پہ تحقیقات کرتے ہیں اس پہ ایسی ڈائیریکٹلی اس پہ کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے اس سے بہت تحقیقات کر کے تب اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے تب اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے لوگوں کو دیا جاتا ہے لوگ اسے پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے پہ وہ بات پھلیتی ہے پر ایسا شوشل میڈیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے عام طور پہ لوگ ایسی ویڈیوز بنا کے یو ٹیوبس سے انسٹاگرام پہ فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں جس سے ہمیں فرق کرنے میں زیادہ آسانی نہیں ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون صحیح بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے ہاں یہی بات اگر اخبار کی ہوتی ہے یا پھر نیوز رپوٹرس جو ہمیں نیوز دیتے ہیں جو ٹیویز پہ نیوز آتا ہے وہ نیوز زیادہ سچی بھی ہوتی ہے اور زیادہ بیٹر بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ نیوز بہت لوگوں سے گزر کے آتی ہے انہیں بہت ساری تحقیقات کرنی پڑتی ہے اس بارے میں جبھی وہ اس نیوز کو ٹی وی پہ دکھاتے ہیں